औ हेलौ ओइ बुन्दु खबरा माब्रै माब्रै सलिदों बिजिनेसफ्रालाय जारलालै हिनजावफोर देलायग्रा लाबोदोंमोन आं माथो हनै फसायला दाना हिनजावफ्रा नै माबा मोजां मोजांखौसो नागिरग्रा जाबाय हिनजावफ्रा देलायनायखौबो बेनोथ' औ

फसायलाना ओमफ्राय बिसनेसफोरखौ मा सोलायदों नामा नोंथाङा औ औ सलियाना ओइ उफाय गैया बिदिनो कय एक बोसोर सोलिथनांसिगोन मानि दखानाथ' खाथि खाला एरजोब्बायना फैसा खिनिया एसे खम जाबाय आमफ्राय उपाय गैला लाभखौबो नों बारा लानो हाला आगोलाव नोङो एसे एनै बारा लानो हायमोन लाभफोरखौ दा लाभफोरखौ बारा लानो हाला बिदिनो नखर सलायनो एसे गोनो गोथो जाबाय थायो आरो थोया थोयानो थोया थोया जाबाय थायो

औ जाला होन्नानैबोथ' थानो हालाना थांनानै थाथारनांगौ नों बेखौनो मावनानै जेरैखि जाया खायदाथ' खालामथारनांगोन खायदाफोरखौ औ ओमफाय औ औ होमबा मा दोनसै नामा ना रायलायबावनो दसे हा औ दे नै कास्टमार फैदों आहाबो सिख्लाफोर बिसोरनो हरग्रोनां देलायग्रा दोनथ'